جی وعلیکم السلام ہاں ہاں لینڈ بروکر سے ہی ہو رہی ہے بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی اچھا زمین چاہیے آپ کو تو پانچ کٹھہ زمین چاہیے بہت اچھی بات ہے آپ کو کس لوکیشن میں چاہیے آپ لوکیشن بتانا چاہیں گے پورنیہ لائن بازار کے پاس پانچ کٹھہ دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ لائن بازار کے فرنٹ میں کچھ زمینیں ابھی تو ہیں نہیں کیوںکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پورنیہ سٹی اور لائن بازار میں جو ہے بہت ہی زیادہ رش ہے اور ڈاکٹروں کا وہاں پہ میڈیکل اور ہاسپٹل کی وجہ سے زمین کی بڑی کمی ہے وہاں پر لیکن میں ہاں ہاں وہ بالکل میں کر سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پانچ کٹھے کی جو زمین آپ بول رہے ہیں پانچ کٹھہ اتنی بڑا بڑی زمین تو وہاں نہیں مل سکتی ہے لیکن ان کے آس پاس میں نیئر بائی میں صحیح جگہ ہے جو آپ کو پانچ کٹھہ زمین بالکل بڑھیاں اور فسٹ کلاس اور اچھے مطلب ریٹ میں آپ کو مل جائے گا جو کہ آپ نے مدھوبنی کا نام سنا ہوگا مدھوبنی کی طرف کا اور ایئرپورٹ لائن کی طرف بھی زمینیں ہیں اور ادھر آپ آجائیں مدھو پارک جی جی جی ہاں یہ میں بغل کا ہی بتا رہا ہوں آپ کو یہ مدھو پارک ہے لوکیشن میں اور مدھوبنی کے مدھوبنی کے لوکیشن میں زمینیں آپ کو پانچ کٹھہ صحیح ریٹ میں آپ کو مل جائے گا اور بہت اچھی ہاں ریٹ میں صحیح ریٹ میں مل جائے گا ہاں ہاں بہت اچھی ریٹ میں ہم آپ کو دلا دیں گے بس آپ ایک دفعہ آپ زمین کا ہم جو ہے آپ کو پتا کرکے پورا ریٹ کا لوکیشن کا پورا ہم آپ کو جو ہے نہ اسٹیمیٹ بنا کے آپ کو بتا دیں گے اور زمین پہلے آپ وزٹ کیجیے دیکھیے اور زمین دیکھنے کے بعد جب آپ کو پوری طرح سے اطمینان ہوجائے جبھی آپ وہ زمین لیجیے ٹھیک ہے باقی آس پاس میں کئی مالس بنے ہوئے ہیں زمین بہت ہی اچھے لوکیشن میں دیں گے آپ اچھا اپنا جو ہے گھر بنا سکتے ہیں کوئی شاپ بنا سکتے ہیں مارکیٹ بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہاں پر اور لگ بھگ ایک زمین ہاں بتائیے بتائیے ہاں ہاں پورنیہ میں ہی ہم ملیں گے ہمارا یہاں پہ جو ہے جو زمین کی جو ہمارا جو میٹنگ ہے جو ہمارا ورک شاپ ہے جہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی دن آ ہاں ہاں کیوںکہ ساری تفصیلات ہم آپ کو فون پر تو نہیں بتا سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ آئیے گا تو آمنے سامنے بیٹھیں گے اور زمین بھی آپ کو دکھائیں گے باتیں بھی ہوں گی اور ریٹ جو بھی ہوگا آپ کو بہت ہی اچھے داموں میں آپ کو مل جائے گا تو کب تک آنے کی امید کر سکتے ہیں آپ کب تک آئیں گے آپ زمین آکے دیکھ سکتے ہیں بالکل بالکل انتظار رہے گا آپ آئیے آپ کو زمین دکھائیں گے بہت ہی اچھے داموں میں مل جائے گا اور یہاں پہ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں میرا جو ہے میرا نام احتشام ہوگا اور میں بہت ہی فریش کام کرتا ہوں یہ آپ جو ہے یہاں پہ کہیں پہ اونے پونے داموں میں پھنسیں گے نہیں بہت اچھی قیمت میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنا